कुझु ॾींहं पहिरों मां संत कवंर राम जी फ़िल्म ॾिसी उन फ़िल्म खे ॾिसी करे मां इलाही प्रेरित थियुमि उनखां पोइ मां पंहिंजे घर में हिकिड़ी पार्टी रखी जंहिं में मां सेम टू सेम साईं कवंर राम वारी ड्रेस ठाहिराई उहो ई चोलो उहो ई पटको ऐं टोपी पाती ऐं उन घूंघरू पाता ऐं उन हिसाब सां ई घर में हिकिड़ो प्रोग्राम कयो जंहिं खे ॾिसी करे मुंहिंजे घर में आयल मिजमान अलाई ख़ुशि थिया ऐं उन्हनि अॻिते इहो निर्णय वरितो उहो पंहिंजे ॿारनि खे बि इन इन सभु चीजनि जे लाइ प्रेरित कंदा कि उहो बि पंहिंजी सिंधी समाज जी संस्कृति के अॻिते वधाइनि